म्हजी फेवरेट मुवी कांतारा हे दिग्दर्शक रोहीत रिशब शेट्टी आसा हे रि रिशब शेट्टी खूब त्रास केल्ले आसा जेणे करून कांतारा मुवी काडला आनी ताका खूब नांव मेळ्ळें आसा कांतारा मुवीन ओ ओ फी ओ आपूण एक्टर म्हणून काम केलां हे मुवी पयलींचे देवाचे बेज आसा पयलींचे पयलींचे कशे पयलींचे लोक देवा देवाचो जागो आड वाचयताले तेन्ना तेन्ना हें हें अशें मुवीन दाखयलां ह्या मुवीन अशें सांगलां की पयलीं ते पयलींचो लोक खूब देवाक मानतालो देवाक झाडां पक्षांक मानतालो तशेंच हे मुवीन अशेंत दाखयलां आनी ते हे मुवीन अशें दाखयलां की एकलो शिक शिक्षीत भुरगो जमीनदार म्हणून ही जागा घेवपाक सोदता पूण तो गांवकारांचें कोणाचें आयकाना आनी तो कोट केसान केस घाल कोटान केस घालता तरी पूण तीं कोण आयकना जालीं म्हणून म्ह म्हणून तेणी केस घातली सो ताणें पूण तो जिकूंक ना तो थंयच वाटेक कोटानूच मेलो मागीर ते खूब झगडी जाता पूण हे मुवीन अशें आसा की देव धर्म हे मुवीन अशें दाखयलां की पयलींनची आमची जागृती देव कशी वाचोवपाची ती आनी ह्या मुवीन प पयलीं लोक कसो कितें करतालो रान जंगलान कशे रान गांव गांवटी जनावरांक मारताले तें दाखोवन आयलां आनी हे मुवीन अशे ते भार येता लोक देवाचो की ते पयलीं दिसतालें एक्टींग पूण हें एक्टींग अशी इतलें बरी केलां मुवीन की अशें दिसना की तें खरेंत भार येता म्हणून हें जें पयलींनचें ड्रॅस अप ट्रॅडिशनल आसा आनी ह्या मुवीन खूब खूब प्रश लोकांक खूब आवाडलां हांवें हे मुवी दोन फावटीं पळोवन आयलें आनी ओ ओ हो मुवीचो असो बेज की आयज काल जनरेशन खूब चेंज जाता पूण भुरग्यांची थिंकींक खूब चेंज जाला ह्या मुवीन अशें दाखयलां की आपलो पयलींनचो धर्म देव कशें कितें राखण करपाचो तें हे मुवी दाखोवन आयलां